जय झूलेलाल साईं ड्राइवर जो बिहेविअर ॾाढो शांति हुओ सुठो हुओ ऐं ड्राइवर नएं शहरि में हुओ त गूगल मेप न पेई हले तॾहिं बि ड्राइवर घाई बाज़ी न करे असांखे सही टाइम ते सही लोकेशन ते पहुचाए छॾियो नएं शहरि में हुज हुजण खां पोइ बावजूद बि त ड्राइवर ॾाढो सुठो हुओ तमामु सुठी गाॾी हलाए पियो ऐं कोई बि घाई बाज़ी न पियो करे